हँ पेन्टिङ्ग हाथसँ बनल पेन्टिङ्ग हम देले छी अपना गुरुके हमसब जहिआ इसकुलमे पढ़ैत रहली तहिया हमरा इसकुलमे बाहरसँ कएक लोक अएला ओहिए हम अपन एक गुरुके गिफ्ट देले रहली मिथिला पेन्टिङ्ग हँ देले रहली बड़ा मेहनत लागल रहै बनाबैमे आओर ओकरा मतलब की ओकरा बनाबैके लेल पहिले हम उपहार देले रहली हुनका एक तऽ ओकरा बनाबैके लेल पहिले हम बाजार गेली फेर वहाँसँ हम रूमाल ब्रश पेन्ट बुरादा सुई धागा ईसब हम खरीदली ओकराबाद हम बड़ी मेहनतसँ मेहनत लगलाके ओहिमे समय लगला बहुत किछु लगला ओकराबाद बैठिके आरामसँ घरमे तब बनैले रहली ओकर मोल बड़ा कीमत होइ छै बड़ा कीमती चीज होइ छै कियाकि ओ ओकरा बनाबैके लेल हम टाइम देली ओहिमे सबकिछु देली तब ओकरा बनैली हमरा ओतऽ की ओहिचीजके आदमीके अन्दर एहसास होइ छै कि ई चीज हम बड़ा मेहनतिसँ बनेलिए हम हुनका देबै ओकराबाद सबकिछु बनैली तब इसकुलमे ओ अइलन हमर गुरुजी हुनका हम देली बड़ा ओहो मतलब कि खुश हो गेलन कि एतना अच्छा चीज एतना अच्छा हमरा देलन हँ हमरो बड़ा खुशी होइल तऽ ओहिके ओहिके भावुक मूल्य ईहे होलै कि ओहिके मूल्य पता चलै छै कि हम हुनका देली तऽ मतलब कि हुनको खुशी होलन आओर हमरो खुशी मिलल